نیوز میڈیا کی مدد بہت سے طریقے سے کرتے اور وہ طلبہ کو اچھے سے اچھے پڑھانے کی آگے سے آگے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی بھی یہ چیز دقت کوئی بھی پریشانی اگر ہو تو اکثر اور نیوج میڈیا اگر اس کو دور کرنا چاہے تو سرکار سے دور کروا سکتی ہے جیسے کہ میں پوری جیسے کہ یو پی ایس سی وغیرہ کی تیاری ان میں بھی نیوز میڈیا ساتھ دیتے ہیں اگر کوئی بچہ اگر اچھے نمبر لاتے اور اس میں نیوز میڈیا نیوز میڈیا اگر اگر یا تو کوئی بچے اچھے نمبر لاتے ہیں تو وہ تیاری کرتے ہیں تو نہیں اگر اس کا سلیکسن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ نیوز میڈیا اس کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش اور اس کا کاپی دوبارہ چیک ہوتا ہے نیوز میڈیا اکثر طالبِ علم کی اچھائی کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں نیوز میڈیا نیوز میڈیا اسٹوڈینٹ کو اسٹوڈینٹ کو یہاں کہیں سے کہیں کوئی بھی چیز اگر دقت یا پریشانی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیوز میڈیا کوئی نیوز میڈیا اکثر طالبِ علم کو طالبِ علم کو کہیں سے کوئی بھی اگر پریشانی ہو تو اسے سرکار تک پہنچانے کی کوشش کرتے اگر کوئی مثلاً کوئی کوئی ایگزام دیا ہو اگر اس میں اس کا سلیکسن نہیں ہوا اس کو لگتا ہے اچھا سے اچھا نمبر آیا ہوگا اور اس میں یا نمبر کہیں کٹ اف ہو گیا ہے تو اکثر وہ نیوز میڈیا کو یا نیوز پہ بولتے ہیں اگر کوئی انسان اچھے سے پاس کرتا ہے کوئی اچھا نمبر لاتا ہے تو اس میں اس کا نیوز میڈیا اس سے اگر پوچھ تاچھ کرتے ہیں آپ کیسے تیاری کیا اور کیسے پڑھے اور انسان جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ایسے جو بھی جسے جیسے تیاری کیا ویسے بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور نیوز میڈیا اس کو پھیلانے کی کوشش اور دوسرے دوسرے بچوں اور سیکھنے میں مدد ملتا ہے اور اس سے دوسرے بچے کو کو حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں